जी हाँ हाँथ से बने कपड़े बाजार में बने रेडीमेड कपड़ों से भिन्न होते हैं भले ही रेडीमेड कपड़ों का बहुत बड़ा बाजार है लेकिन फिर भी बुने हुए और सिले कपड़े लोग खरीदना पसंद करते हैं क्यों क्योंकि बुने हुए और हाँथ से सिले हुए कपड़ों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है रेडीमेड कपड़ों में हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं लेकिन बुने हुए और सिले हुए कपड़े बहुत ज़्यादा प्रचलन का विषय हैं और ये रेडीमेड कपड़ों से भिन्न होते हैं और रेडीमेड कपड़े होते हैं उनको लोग अपने डेली यूज में पहन सकते हैं लेकिन हाँथ से बुने हुए और सिले हुए को लोग डेली यूज में नहीं पहन सकते हाँथ से बुने हुए कपड़े मुख्यतः गर्म कपड़े होते हैं जिनका प्रचलन बहुत अधिक और बहुत अच्छा होता है